ہندوستان میں ڈانس کی مشہور انداز پائے جاتے ہیں ریسے تو میں اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں لگتی لیکن جیسا کہ آج کل ٹی وی میں موبائلوں پر دکھایا جاتا ہے وہ بہت ساری ڈانس فارام پائی جاتی ہیں

جو ہمیں اسکول کے دوارا پڑھایا گیا تھا اس میں بھی ہمیں بتایا گیا تھا کچھ مشہور ڈانس انداز کے بارے میں جیسے بھانگڑا لاونیا کچی پوڑی اور بھی بہت ساری ڈانس انندہ اس تھ جو ہمیں بتائے گئے تھے یہٹاس انداز الگ الگ شہروں کو درشاتے ہیں

آج کل جو مشہور رقا سےیں ڈانسر شاید آپ ڈانسر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو زیادہ تر تو نرافتح ریمو ڈسوزاھر اور بھی بتتا رہے ڈانس فم میں لیکن